میں نے اپنے گھر ابھی پچھلے سال حجاز کی آندھی ایک ناول منگایا تھا جو اسلامی ہسٹری کا انتہائی مزیدار اور دلچسپ ناول ہے جس میں اللہ کے رسول کے بعد اور باقی خلیفہ کیسے بنے کیا ہوا اور بڑی دلچسپ انداز میں لکھا ہے اور بڑا ہی اچھا ہے جب ہم نے وہ ناول منگایا تھا کافی اچھی پیکنگ دیکھنے سے ہی بڑا دلکش لگ رہا تھا اوپر سے ہی اور اندر تھی کیا ہی بات تھی اس کی اوپر سے اس کی پیکنگ اچھی جلد اچھی اس کے کاغذ پرنٹنگ بڑی اچھی تھی اس کا ویٹ بڑا اچھا تھا جو بھی اس ناول کے شائع کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی ایپریشیٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ انہوں نے کافی مشقت کری ہوئے گی اس کو اس طرح سے ڈیزائین کرنے میں ان کو مبارک باد اور ان کی کوششوں کو مبارک باد بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے اس پہ